साढ़े इद्धर देसी धाम बनदी देसी धाम च पैह्लें डाह्न कड्ढदे लोक केहियें कन्नै लोक केहियें कन्नै डाह्न कड्ढदे ड्हान कड्ढने दे बाद कुछ तेल ओह्दे च पांदे कन्नै मिट्ठा पांदे ताईं साढ़ा जेह्ड़ा बी रुट्टी दे कम्म ऐ ओह् शैल करियै होई जा फिर लोक ड्हान कड्ढदे फिर ओह्दे च निक्की निक्की लक्कड़ियां पांदे कि अग्ग बालनी फिर थोह्ड़ी थोह्ड़ी अग्ग चमकी जा बनी अग्ग बलन लगी पौंदी ओह्दे बाद ओह् चाढ़दे सगला सगले गी पैह्लें ना तोब्बा लांदे मिट्टी दा कि सगला काला निं होऐ ओह्दे बाद ओह् चाढ़ी ओड़दे ओह्दे च मतलब पानी पाई रखदे पानी पांदे शैल भरियै कि ताकि दाल जेह्ड़ी बिच्च पानी ऐ ओह् शैल करियै गड़की जा फिर गर्म पानी होंदा फिर ओह्दे बिच्च माहें दी दाल पांदे माहें दी दाल पाने बिच्च जेल्लै माहें दी दाल पांदे ओह्दे बाद च मसाले पांदे लून मर्च गर्म मसाले कढ़ी पत्ता मतलब कि सब कुछ दाल चीनी सारा मसाले मसूले पांदे कि दाल शैल बनी जा ओह्दे बाद फिर ओह् चने दा दाल इक अलग जेहा भांडा लैंदे अलग जेहा सगला लैंदे उसी फ्ही मिट्टी कन्नै तोब्बा दिंदे फिर उसी चाढ़दे ओह्दे च पानी पांदे फिर पानी जेल्लै गर्म होई जंदा फिर ओह्दे बिच्च चने दा दाल पांदे चने दाल थोह्ड़ी थोह्ड़ी उब्बलन लगी पवै शैल करियै बिच्च बनी जा ओह्दे बिच्च बी लून मर्च मसाले गर्म मसाले कढ़ी पत्ता होर बी बड़े चीजां बिच्च पांदे मतलब कि दालें गी स्वाद बनाने आस्तै फिर जेल्लै ओह् इक साईड ओह् रखदे फिर अम्बल बनांदे अम्बल आस्तै केह् करदे ओह् अम्बल बास्तै ना ओह् कड़ाह् लैंदे बड्डा जेहा कड़ाह् बिच्च फिर ओह् अम्बल बनांदे ते अम्बल बिच्च पानी पाना लून मर्च बसारा जो बी पांदे बिच्च खंड बी पांदे अम्बल दा स्वाद आने मूजब फिर ओह् अम्बल बनांदे कद्दू पांदे बिच्च शैल करियै उब्बी बनी जा ओह्दे बाद ओह्दे बाद ओह् जेल्लै सब चीजां बनन लगी पौंदियां आस्ता आस्ता करियै जेह्ड़े हलवाई होंदे जेह्ड़े मतलब कि रुट्टी बनाने आह्ले रसोइये होंदे रसोइये ओह् शैल करियै चीजां दिखदे कि कदेही कदेही बना दियां फिर ओह्दे बाद ओह् केह् करदे चौल बनाने होंदे चौल बास्तै टप्प लैंदे टप्प गी बी ओह् तोब्बा दिंदे फिर ओह् पानी पांदे टप्पा च चौल बनाने बास्तै जेल्लै पानी गर्म होई जंदा फिर चौल पांदे फिर चौल फिर चौल बी रखदे फिर आस्ता आस्ता करदे फिर ओह् रक्खी ओड़दे फिर पानी गर्म होई जंदा पानी दा वेट करदे जेल्लै पानी होई जंदा ओह्दे च चौल पाने फिर उप्परा खट्टी ओड़दे कि शैल करियै बनी जा चौल ओह्दे बाद केह् करदे दालां दिखदे जेल्लै दालां बनी ओड़दे फिर दालें आह्ले सगले होंदे उसी चुक्कियै इक साईड रक्खी ओड़दे जेह्ड़ी बनी दी होंदी दालां फिर चने दी दाल बी बनी जंदी आस्ता आस्ता करियै चने दी दाल बी रक्खी ओड़नी साईड करियै फिर अम्बल अम्बल उत्थें अग्गै पर गै रैह्न दिंदे उसी ल्हांदे ल्हूंदे रौंह्दे कि स्वाद स्वूद बनी जा शैल गड़की जा अम्बल स्वाद बनी जा फिर चौल फिर जेल्लै चौल बनी जंदे फिर चौल बिच्चा पूनियै नै छानदे टप्पै चा छानियै टोकरे च पांदे फिर टोकरे गी अंदर इक शैल जेही चादर होंदी इक थैल्ल बछाई दी ओह्दे पर ढेर लाई ओड़दे चौलें दा कि फिर लोक आंदे फिर लोकें गी रुट्टी पानी होंदी फिर ओह् चौल जेल्लै सब रुट्टी बनी जंदा धामां आह्ली फिर ओह्दे बाद केह् करदे पैह्लें बल पांदे अपने अपने देवी देवतें दा होंदा कि ओह् बल शल पांदे कि हां भला कम्म शुरू करने कोला पैह्लें भगवान अग्गें चाढ़दे बल पांदे कां गी फिर पैह्लें ओह् लोक आंदे लोग पैह्लें गवें गी बल बुल पांदे फिर भगवान दे नांऽ दी बी प्लेटां पत्तलां जेह्ड़ियां रुट्टी च पाइयै कड्डी ओड़दे बक्खरे इ'यां कंजकें गी बी देई ओड़दे ओह्दे बाद केह् करदे फिर जेल्लै रुट्टी बनी जंदी फिर लोग आना शुरू होई जंदे लोक आंदे ते फिर ओह् केह् करदे लोकें गी पत्तलां पुत्तलां दिंदे जो बी फिर उ'नेंगी चौल पाई दिंदे दाल चौल अम्बल पाइयै दिंदे लोक खंदे सारे लोक आंदे मजे नै रुट्टी रट्टी खाइयै फिर चली जंदे फिर लोग रुट्टियां बी लेंदे पाई पाइयै फिर लोक जेल्लै रुट्टियां लेई जंदे पाइयै ते फिर जेह्ड़ी मतलब कि बची जंदी ओह् लोक मतलब कि बड़े लोक आंदे जां घर आह्ले बी खाई लैंदे जेह्ड़े मतलब बाकी लोक आंदे जियां जियां कन्नै कन्नै उनें खंदे जाना कन्नै कन्नै उ'नें लेइयै चली जाना रोटी ते सोआद आंदा रोटी च फिर लेइयै चली जंदे शैल पाइयै लेई जंदे फिर जेह्ड़ी रोटी बची जा ते ओह् अपने घर बी रक्खी लैंदे जि'नें बनाए धाम कीती दी होंदी फिर जेल्लै होई जंदे फिर अगले दिन जेल्लै उस दिन ड्हान गर्म होंदा ते उसी बंद हैनी करी सकने फिर ओह् केह् करदे अगले दिन होंदा अगले दिन सवेरा उस ड्हान गी बंद करदे ते बंद करने च होर केह् करी सकदे बंद करदे ओह्दे च तां बी मिट्ठा पांदे कि हां भला अग्ग शैल शैल करियै मतलब बुज्झी गेदी ऐ उसी दान करने बाद बी मिट्ठा पाई ओड़दे तेल सुट्टी ओड़दे कौड़ तेल फिर ओह् बस शैल करियै बंद करी ओड़दे ते लोक केह् करदे लोक रुट्टी रट्टी लेइयै चली जंदे ते जेह्ड़ी बची दी होंदी ओह् लोक आपूं तड़कियै ते सवेरा ओह्दा नाश्ता पानी करी लैंदे आपूं खाई पी लैंदे अराम कन्नै मज़े कन्नै